मूं सिंधी ॾाढी दिलचस्पु तरीक़े सां सिखी आहे मां जॾहिं स्कूल में हुअसि त मूंखे नाटक करण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हुयो ऐं वरी पंहिंजी भाषा पंहिंजी ॿोली खे केरु न थो पसंदि करे मूंखे तमामु सुठा रोल मिलिया करण जे लाइ नाटक में मूं सिंधी नाटक खेॾिया उन्हनि में जुदा जुदा किरदार निभाया

सभिनीनि खां वॾी ॻाल्हि मां पंहिंजनि ॿुढनि सां गॾु वेठसि ॿुढनि में मुंहिंजी ॾाढी बि आहे मुंहिंजो नानो आहे ऐं तंहिंखां सवाइ सवाइ असांजे सिंधी नाटकनि जा जेके किरदार कंदे कंदे मुंहिंजी ॿोली एतिरी त सुधरी वयी जो मूंखे पाण ते गर्व महसूसु थियणु लॻो हालांकी असां सिंध में न रहिया आहियूं पर तॾहिं ई सिंध वञण जो शौक़ु जाॻे पियो मूंखे एतिरो सुठो लॻो की मां बि पंहिंजे सिंध में वञा पंहिंजी दरगाहूं ॾिसां पंहिंजा सिंधी मंदर ॾिसां पंहिंजे सिंधी संतनि जा उन्हनि जे मंदरनि जा दर्शन कयां की कीअं लॻंदा हुया मुंहिंजी नानी मूंखे ॿुधाईंदी हुई की असां पंहिंजे जॾहिं पेके में हूंदा हुआसीं जॾहिं सिंध मां लॾे आयासीं त उन्हनि जो जेको पलंग जो पायो हुयो उहो बि चांदी जो हुयो केतिरा त असां सुहिणा ऐं सुठा सिंधी आहियूं असांखे फ़खुरु थियणु खपे असांजी जातीअ ते असांजी ॿोलीअ ते असांजी संस्कृतीअ ते सिंधी ॿोली आहे लिकियल ॿोली पर आहे तमामु मिठी ॿोली तमामु सुठे में सुठी ॿोली मुंहिंजा त घणेई अनुभव आहिनि असां जॾहिं सिंधी नाटक खेॾण लाइ दिल्ली खां ॿाहिरि बि वेंदा हुआसीं त ट्रेन में बि माण्हू असांखे ईअं गले लाहींदा हुया ईअं गले लॻाईंदा हुया त छा ॿुधायां स्टेशन ते माण्हू मालाऊं खणी बीठा हूंदा हुआ भई कॾहिं सिंधी नाटक खेॾण वारा अचनि ऐं असांजा सिंधी ॾिण वार कॾहिं झूम झूम झूम झूम थियनि माण्हू सिंधी नाटक ॾिसण लाइ ईंदा हुआ चेटी चंड ते सांई भॻत कंवरराम जी वर्सीअ ते असांजा संत केतिरा न महान थी विया आहिनि जिन्हनि खे यादि करणु असांजो फ़र्ज़ु आहे असां इतिहास में उन्हनि खे विसारे चुकिया आहियूं छो जो असां सिंध में न रहियासीं पर तॾहिं बि उन्हनि जी ॿोलीअ जे ज़रिए असांजी सिंधी ॿोलीअ जे ज़रिए असां पंहिंजी सिंधी संस्कृती खे काइमु रखे सघूं था जीअरो रखे सघूं था महिरबानी